अभी मेरे क्या है ना स्किन पर थोड़े से कील मुहांसे और थोड़ा फ़ेस पे ना मेरे चेहरे पर निशान हो गए थे तो उसके लिए मैं अभी हाल ही एक फ़ेस क्रीम खरीद कर लेकर आई थी जो कि मुझे मैंने एक विज्ञापन में देखा था तो उसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी अच्छे उसमें दिखाए गए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना एक बार लेकर आऊं और देखूँ कि मेरे चेहरे पर ये काम करती है कि नहीं करती तो हाँ मेरे चेहरा क्या है थोड़ा बीच में बहुत ज़्यादा खराब हो गया था तो उसको जब मैं क्रीम लेकर आई हूँ तो उस क्रीम से मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया और काफ़ी जो दाग धब्बे थे वो साफ़ हो गए तो मुझे वो जो फ़ेस क्रीम है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी